जोंनि हारि बर' हारिया हारिमु दङ बेखायनो जोङो जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो गोथाङै लाखिनो एबा इयुननि मानसिफोरनो दिनथिना गालांनो नेरसोन महरै जेनेबा गालांनो थाखाय जोङो जोंनि गासै बर'नि मा मा मुवाफोर जेनेबा जों हारिमु दङ जों बेखौ बाहायनांगौ जेरै दामनाय देनायाव खाम सेरजा जथा सिफुं जोंनि बे बर'नि हारिमुनि मोनसे बियो आगजु जों मेथाइफोर जोङो दिरुनोब्ला जों जेनेबा मेथाइ मोसानायफोर जोङो दिरुनोब्ला जों बेबायदिनो जों हारिनिनो जोङो जोंनि हारिमुनि सुरजों हारि रावनि सुरजों जेनेबा जोङो देंखोफोरखौ सुजुनानै जोंनि हारिमुनि दामग्रा देग्राखौ जों बाहायनांगौ आरो जेब्लायबो जों बेखौ बाहायलांनांगोन अब्लासो बेयो गोथाङै थागोन आरो गाननाय जोमननायब्लाबो बिदिनो दख'ना जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया दख'ना सादोर न'आव दानाय हुदा जों जोङो बेबायदिनो गानो जोमो नाथाय दा बायदि रोखोमनि आदब खायदा मेचिन फथ्रजों बायदिसिना रोखोमजों दिरुननाय गुबुन हारिनि मुवाफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो दा बेबादिजों जोंनि हारिफ्रा गोमालांगोन बेबायदिनो मालायनि मुवाखौ बाहायनायजों बेखायनो जों बेबायदि मुवाखौ जोङो गावनि न'खराव एबा गावनि जिबनाव जोङो बाहायनो नाङा जोङो जोंनि उननि मानसिफोरनो जोंं गालांनो थाखाय खिनथालांनो थाखाय जोंनो बाहायनांगोन जोंनि दख'नाफोरखौ जों गाननांगोन दानाय न'आव दानायफोर बायदि रोखोमनि दानायजों जोङो बायदि गाब होनानै बायदि महर आगर होनानै जोङो समायना रमायना जों सादोर द'खनाफोरखौ जों दिरुननो हायो बेबादिनो दिरुनानै जों गावबा गावनो दिरुननानै गावबा गावनो बाहाय नांगौ आरो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि बर'नि हारिमु बेबायदि हारिमुखौ जोङो फोजोबनो नाङा जोंनि थाखाय जोङो जेब्लायबो बाहायलांनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिमुखौ गोथाङै लाखिनो गोथाङै दोनलांनो हागोन जुदि जों बाहायलाङोब्लासो जों जुदि खोमालाङोब्ला गुबुनजों गोरोबफालाङोब्ला गुबुननि मुवाखौ बाहायलाङोब्ला जोंनि हारिमुवा गोमालांगोन दामनायनिफ्राय लानानै गाननायसिम गाननानिफ्राय आरो बेबायदिनो जानाय लोंनाय फोरबो बर'नि फिथा सिथाव एनथाव फोरबादि फोरबोफ्राव बाहायनाय बे नियम खानुनखौ जों बर'नि आबै आबौनि समनिफ्राय बाहायबोनाय बे हुदाफोरखौ जों बाहायलांनांगोन आरो अब्लासो जोंनि हारिया अराय गोथाङै थागोन